कि बहुत और मैं आगे भी नई नई जगह पर घूमने जाने की कोशिश में रहता हूँ और जब भी मुझे टाइम मिलता है फ़्री होता हूँ तो मैं खूब घूमने के लिए निकल जाता हूँ और बाइक पर तो मुझे अकेले घूमना इतना अच्छा लगता है कि बहुत मैं क्या ही बताऊँ मतलब आपको और मुझे अकेले बाइक चलाना बहुत पसंद है और अकेले बाइक चलाने में आप एक दम फ्रीली रहते हो मतलब किसी से बँधे नहीं रहते और उसमें मुझे आनंद की अनुभूति होती है और मैं राह पर अच्छी अच्छी चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है और मैं अपने अकेले से भी बात करने में सक्षम होता हूँ किसी प्रकार मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अकेले में बाइक चलाने जाता हूँ और अपने आपसे ही बातें करके उसे ख़त्म या उसे सुलझाने की कोशिश करता हूँ और मुझे शुरू से ही अकेले बाइक चलाना बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे यह बहुत पसंद है अकेले बाइक चलाने में एक आनंद होता है वह किसी दो या तीन के साथ नहीं मिलता मुझे तो अकेले बाइक चलाना बहुत ही अच्छा लगता है